पैट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमत है उनसे बाइक चलाने पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है जो हम पहले बाइक से बहुत छोटे मोटे कार्य के लिए बाइक को लेकर जाते थे वो अब हमने बहुत ही कम कर दिया है कोई ज़रूरत ही होती है ज़रूरी काम होता है तो ही हम बाइक को लेके जाते हैं अन्यथा नहीं जाते हैं और जो ईंधन का आजकल जो ईंधन का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है बहुत उपयोग हो रहा है इस पर भी इससे पर्यावरण पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ा है पर्यावरण पर बहुत ही खराब प्रभाव बहुत ही बेकार असर पड़ रहा है जिससे हमारी जो ऑक्सिजन है वो भी दूषित हो रही है हमारा पर्यावरण भी गंदा हो रहा है इसलिए इन ईंधनों का आज के समय में बहुत कम ही उपयोग करना चाहिए